अगर हम हम खाना कोई बना रहे हैं और उसमें ज़्यादा न नमक हो गया या मसाला हो गया तो हम उस खाना को वेश्ट नहीं करेंगे अगर उसमें नमक ज़्यादा हो गया है तो उसमें वो आलू उबालकर उसमें उसमें मैस कर देंगे तो उससे नमक कम हो जाएगा या मसाला ज़्यादा हो गया है तो उसमें दूध का मलाई डाल देंगे तो उससे थोड़ा मसाला भी हल्का हो जाएगा और ज़्यादा मसाला लगेगा नहीं और खाना भी खाने में भी अच्छा लगेगा एक बार हम अपनी मम्मी से खाना बनाना सीख रहे थे सब सब्जी बना रहे थे वहाँ आलू मटर कि सब्जी बना रहे थे और मम्मी ने बताया मतलब जितना इतना इतना डालो और मेरे से थोड़ा नमक उसमें ज़्यादा हो गया तो मैंने सबको खाने के लिए दो दिया वो मटर सब पनीर मटर और आलू की सब्जी तो सबने बोला ऐसा कैसा खाना बनाया इसमें नमक ज़्यादा हो गया है तो वो मैंने क्या किया मैंने मैं गई फिर उसमें थोड़ा सा आँटा गूँथ कर उसकी गोली बना कर उसमें आंटे वो उसको कढ़ाई पर सब्जी वो कढ़ाई गैस पर चढ़ा कर उसमें आंटे की गोली डाल कर तो गैस पर चढ़ाया फिर उसमें थोड़ा सा नीम्बू का रस मिलाया फिर उन सबको दिया खाने के लिए तो सबने खाया तो फिर उस वो लोग बोले की पहली वाली ही सब्जी है न तो हमने बोला हाँ वही सब्जी है तो बोले पहले में नमक ज़्यादा था अभी कैसे कम हो गया तो मैंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया तो नमक कम हो गया और खाना भी वेश्ट नहीं हुआ और सब लोग अच्छे से खा भी लिए और मसाला गरम खाने में मसाला ज़्यादा हो गया जैसे कोई भी सब्जी हो आलू कि पनीर मटर जिसमें चाहे ज़्यादा मसाला पर गया तो उसमें क्या है या तो पनीर कि सब्जी है तो उसमें मसाला ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे उसमें में आई या तो पनीर ज़्यादा डाल सकते हैं या फिर थोड़ा उसमें वो दूध दूध कि जो मलाई होती है उसको डाल देंगे उससे भी मसाला ज़्यादा नहीं लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा कोई भी खाना बनाओ कोई भी खाने में मत दाल हो या फिर सब्जी हो या उसमें अगर नमक कम हो जाए तो दाल में भी अगर नमक ज़्यादा हो जाताा है उसमें भी आंटे कि गोली डाल कर या फिर नीम्बू का रस निचोड़ देंगें तो उससे भी नमक कम हो जाएगा और और खाने में खाने में भी वो अच्छ बेस्वाद नहीं लगेगा अच्छा लगेगा ऐसे एक बार हम अपने मम्मी से दाल बन दाल कि सब्जी बनाना सीख रहे थे दाल ऊ चीज जैसे दाल को पीस भिगो कर रात भर फिर उसको सुबह पीस कर बनाया जाता है सब्जी तो वैसे मम्मी मेरे को बता रही थी दाल भिगो कर फिर उसको पीस कर सील पर फिर उसकी गोली बनाकर और उसको उसकी सब्जी बना दी जिसमें गोली बनाना था तो उसमें भी उसमें मेरे ओर से ज़्यादा नमक पड़ गया था गोली में तो उसको मैंने फिर उसमें ज़्यादा उसमें प्याज व्याज वगैरह प्याज मिर्च मिर्ची उ सब डाल कर ज़्यादा उसको बढ़ाया तो थोड़ा नमक उसमें कम हुआ फिर उसको तल कर सब्जी बनाया तो सब लोग खाया सबने खाया तो बोला हाँ अच्छा बना है सब्जी नमक भी ज़्यादा नहीं था नमक भी ज़्यादा नहीं था और खाने में भी अच्छा था